नमस्ते सर क्या चाहिए सर नमस्ते सर क्या चाहिए अच्छा सर कौन कौन कंपनी चाहिए सर अच्छा सर तो सर हम है तो नहीं अभी लेकिन सर मंगाना पड़ेगा ऑर्डर दीजिए ऑर्डर दे दीजिए सर हम मंगा देते हें कितना नंबर चाहिए सर नौ नंबर तो सर नहीं है अभी ऑर्डर देना पड़ेगा तभी मंगा देंगे सर हम अच्छा सर तो कब चाहिए आपको सर दो दिन दो दिन लगेगा जी ठीक है सर सर दो हज़ार है दो हज़ार पच्चीस सौ रुपये है सर है से है नहीं सर यही रेट ही चल रहा है सर सर मार्केट में वही रेट चल रहा है तो डिस्काउंट कर देंगे सर आपके लिए कितना चाहिए सर कितना पीस चाहिए

बोलिये सर कितना पीस चाहिए बोलिये सर कितना पीस चाहिए मंगा देते हें सर ऑर्डर दीजिए